ہم کو چپ چپل لینا تو جیسے فلائٹ کا چپل لینا ہے ہم کو جیسے سات نمبر کا لینا ہے جیسے چپل جیسے فلائٹ کا لینا ہے ہم کو دام بتائیے گا تو سر اتنا مہنگا کیوں ہو گیا سب ٹھیک ہے ہم کو چپل خریدنے دیجیے گا

کتنا بجے تک دکان کھلی رہتی ہے او آٹھ بجے تک کھلی رہتی ہے آپ کا او سب کے لیے تب ٹھیک ہے کتنا آفر چلتا ہے کتنا آفر دیجیے گا ہم کو مل جائے گا آپھر ملے گا کتنا کم سے کم تک